असांजे भारत में पढ़ाई ॾाढी सुठी आहे ऐं ॾाढी ई महत्वपूर्ण आहे ॾाढो सुठो ज्ञान बि मिलंदो आहे असांजे भारत में हिकिड़ो सिंधी भाषा जी बि पढ़ाई हुजणु खपे जेकी कुझु जॻहि ते आहे बराबरि लेकिन अधिकतर जॻह ते अञा बि सिंधी भाषा जी पढ़ाई न कराई वेंदी आहे सिंधी मीडियम बि हिकिड़े भारत में पढ़ाईअ में हुजणु घुर्जे ऐं सिंधी माण्हुनि खे बि उन जो ज्ञान मिलणु घुर्जे भारत जो जेको शिक्षा जो सिस्टम आहे ॾाढो ई सुठो आहे ऐं उते विदेशनि मां बि खोड़ माण्हू पढ़नि ईंदा आहिनि ऐं भारत में अञा बि ॾाढियूं शयूं आहिनि जेकियूं भारत जी शिक्षा में विकसित करण या उन में परिवर्तन या बदलाव करण हुन जी ज़रूरत आहे जीअं कि ॾाढियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेकी ॿारनि जे जीवन में अॻिते कमु न ईंदियूं लेकिन किताब में पढ़ी करे कुझु शयुनि सां इहो बि लॻंदो आहे कि असांजो जीवन कुझु समय कुझु समय बर्बाद बि थियो हुयो ताकी अॻिते हली करे उहे शयूं माण्हुनि खे न आहियो तॾहिं ऐं जे भारत में पढ़ाईअ में अञा थोरो परिवर्तन अहिड़ो अचे जंहिंमें कि उहो जेकी बि पढ़ाई कराई वञे ओड़ो ॿार खे अॻिते हली भविष्य में कंहिं बि प्रकार जी नौकरी कंहिं बि प्रकार जो कमु करण में सुविधा ॾे बाक़ाइदा अहिड़ियूं शयूं बि हूंदियूं आहिनि पढ़ाईअ में अधिकतर अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंमें अॻिते हली भविष्य में सभु कमु ईंदियूं आहिनि लेकिन ॾाढियूं शयूं भारत जी पढ़ाईअ में न सेखारियूं वेंदियूं आहिनि त भारत जे शिक्षा सिस्टम सां निवेदन इहो रहंदो कि ॿारनि खे नए ज़माने जो नयू पढ़ायूं बि सेखारियूं वञनि ताकी अॻिते अचण वारे समय में ॿारनि खे अॻिते जॉब में या कहिड़े बि प्रकार जे कम में तकलीफ़ियूं न वञनि